ठीक छी हाँ जी बढ़िआँ छै

हँ बहुत बढ़िआँ

हाँ जी हाँ हँ

आर

कोई दिक्कत नहि छै बढ़िआँ घाट छै हाँ जी हाँ जी हाँ जी हँ हँ जी दाइ इएह सब पुछलि ठीक छै

किए रखि तऽ आओर बतबियौ आओर बिशेष हाँ जी

हाँ जी हँ

बहुत अच्छा हाँ जी ठीक छै तऽ एखन राखैत छी अहाँ नीकसँ रहू